किसी भी स्थान पर व्यवसाय शुरू करने के लिए पहला कदम ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना है एक व्यापार लाइसेंस किसी व्यक्ति या व्यवसाय को वाणिज्य संचालित करने में सक्षम बनाना बनाता है जबकि सरकार को व्यवसाय शुरू करने का देश में विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता होती है इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा और सभी लागू ओ नियमों और विनियमों का पालन करना होगा उसे लाइसेंस दिया दिया जाता है तो मध्य प्रदेश में छोटा व्यवसाय शुरू करते समय इसे सफलतापूर्वक अनुपालन में शुरू करने के लिए कानूनी आवश्यकता को समझना महत्वपूर्ण है

इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है